हाँ डॉक्टर नमस्ते मैं छिलकाराम बस्ती से बोल रहा हूँ मेरा कल रात से खाना खाने के बाद मेरा पेट मे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है छिलकाराम बस्ती से विकाश कुमार बोल रहे हैं

रात में हम दूध रोटी खाएं थे हाँ

नही कच्चा रोटी नही था दूध तो गरम दूध था उसको खाने के बाद क्लीनिक पर तो नही आपायेंगे अभी पेट में इतना दर्द है की क्लीनिक क्लीनिक नहीं आ पायेंगे नहीं जलन टाइप का नहीं हो रहा है ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है नहीं मतलब ऐसे ही सोते है तो ठीक है और जब उठते है तो बहुत जोर से दर्द करता है हाँ तो अभी ईनो पिया था अभी आधे घंटे पहले फिर भी हमको सही नहीं हो रहा है नहीं मैं घर पर मेरी मम्मी भी थी निम्बू पानी ऊनी ये सब पिलाई थी फिर भी नहीं हो रहा है सही अभी तो मेरे घर पर कोई है नहीं अभी कोई आयेगा तो फिर मैं आऊँगा साथ में ठीक है तो दूध रोटी के अलावा तो दोपहर में चावल दाल खाया और रात को में दूध रोटी खाया सर जी मैं तो सूखा सब्जी था सब्जी में मसाला ज़्यादा नहीं था आलू का सब आपका

आपका क्लिनिक कहाँ है अपने क्लिनिक का नाम बताइए अच्छा तो ठीक है अभी अभी मेरे घर पर तो कोई है नहीं अगर अभी कोई आता है तो फिर हम आयेंगे आपके क्लिनिक पर शाम तक आ सकते हैं ठीक है